हाँ हमारे यहाँ बहुत से साहित्यिक पात्र हैं जिन में से महादेवी वर्मा माखनलाल चतुर्वेदी ऐसे बहुत से साहित्यिक पात्र हैं पर इन में से माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक पात्र मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनके साहित्य में हमें हमारे देश की मातृभूमि से जोड़ने की प्रेरणा मिलती है इनका जन्म चार अप्रैल अट्ठारह सौ नवासी से लेक हुआ है एवं इनकी मृत्यु तीस जनवरी उन्नीस सौ अड़सठ को हुई थी इनकी यह रचनाएँ भी बहुत अत्यंत ही लोकप्रिय हैं इनकी कविताओं से हमें हमारे देश से जुड़ने की और उनके बारे में जानने की सूचनाएँ मिलती हैं इनकी ऐसी बहुत सी कविताएँ और रचनाएँ हैं जिन से हमें प्रेरणा मिलती है जैसे सामाजिक चेतना माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं में सामाजिक चेतना का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है एवं तर्कपूर्ण विचार माखनलाल चतुर्वेदी जी जी की कविताओं में तर्कपूर्ण विचार का भी अधिक महत्व है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया है इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है पंडित

जिनके कारण वह युग विशेष हो गया है उस युग के कवि क़ुदरत को श्वयं के करुण क़रीब महसूस किन लिखा करते थे माखनलाल चतुर्वेदी जी भी कई रच की कई रचनाएँ ऐसी हैं जिन्होंने हमारी प्रकृति के माध्यम से अपनी भाषाओं को व्यक्त किया है माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे देश के बहुत बड़े साहित्यिक पात्र हैं इन में से एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक ऐसी घटना है जो कि हमारे लिए बहुत अत्यंत लोकप्रिय है जो कि हमें हमारे देश से जुड़ने की प्रेरणा देती है जैसे मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर तुम देना फेंक मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने जिस पथ पर जाएँ वीर अनेक इस कविता से हमें अनेक प्रेरणाएँ मिलती हैं जिसका अर्थ है कि वन माली तुम मुझे तोड़ कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर से अनेक वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने आप का बलिदान कर देते हैं जैसे वन माली बोलते हैं कि आप मुझे किसी भगवान के चरणों में ना चढ़ा कर अपनी ही मातृभूमि के लिए जो लोग लोग कार्य कर रहे हैं उनके चरणों में चढ़ा देना उससे मुझे अधिक ख़ुशी मिलेगी मैं अगर किसी हमारे देश में जो काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए हमारी मातृभूमि की जो लोग रक्षा करते हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने में जिन लोगों को अधिक महत्व अगर मैं उनके शीश पर उनके सब पर भी चढूँगा तो मुझे अधिक ख़ुशी मिलेगी इस कविता से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारे देश की मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी का कहना है वैसे ही हमें हमारी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए और उस उनके मातृभूमि ही हमारा सबसे पहला ख़्वाब है क्योंकि जो जिस मातृभूमि पर हम रह रहे हैं हमें उसकी रक्षा करने के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए हमारी मातृभूमि हमारी जननी है माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे सबसे बड़े साहित्यिक पात्र हैं और हम